दिनै बर' रावा समजों लोगोसे गोबाङानो सोलायबोदों गोदोनि समाव जेरैबादि बर' भाषाया गोबां बर' सुबुंफोरजों मोजाङैनो रायजायोमोन दिनैनि दिनाव बर' फ्रानो गावनि भाषाखौनो खम रायसै एबा खम बुंसै जेरै समजों लोगोसे दिनै जोंहा बोथोरा सोलायबोनायलाय बर' फ्रा गावसोरनि बर' रायलायनयाव गोबां इंराजि भाषा सोदेरो इंराजिल' नङा गुबुन राव रायग्रा मानसिफोर गेजेराव थाफैनायलाय बांगालि अख'मिया आरो गबुन गुबुन भाषाफोरखौबो दोनै बर' रायलायनायाव सोदेरनो मोनसै आरो बेल' नङा बर'फ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै बर' रालायनायखौ लासैनो बावलाङो एबा बर' रायलायनाया लासैनो सोलायलांनो हमो